जी हेलो ड्राइवर साहेब अहाँकेँ हमर लोकेशन पर अबैमे कते काल लागत ओ रास्ता कनि बीचमे खराब छलै लेकिन अहाँ घुमिकऽ आबि जाउ से आग्रह अछि